ट्रेकाचे सगल्यांत चड आव्हानात्मक गजाल कसली म्हणल्यार आमी दैनंदीन जे आमची जिवन आसा तातूंत काम धंदो वेवसाय घरची जबाबदाऱ्यो तेंचे खातीर भरपूर स्ट्रगल करचे पडटा आनीक तातूंतल्यान वेळ काण्ण ट्रेकाक वचप ही एक आव्हानात्मक गजाल आसा कारण ह्या दैनंदीन जिवनाक आमी इतली घुस्पट्टील्ले आसात की तातूंतल्यान मुद्दाम जावन वेळ काडप हे बरेंच कठीण कठीण गजाल आसा तरी आसतना आमी आमची जावं छंद आसा ट्रेकींगाचो तो पूर्ण करपा खातीर कसो तरी आमी वेळ काडटात मानसीक नजरेन अशी ह्या घुसपट्टीतल्या जिवनांतल्यान वेळ काण्ण थंय वचप हे खरेलेंच आ आव्हानात्मक आसा एक मनीस म्हण आमचे मदीं एक ट्रेकींगाक वता तेन्ना भरपूर बदल जाता कारण ह्या पृथ्वीचेर मनूश्य हो हालींच खंयतरी जल्मा आयला आनी ताजी पयली ही इकोसिस्टम कशी आशिल्ली आनीक ती मनशां खातीर कितली गरजेची आनी ही इकोसिस्टम आमकां कशी सांबाळटा ह्या ट्रेंकींगातल्यान आमकां हे पोवपा मेळटा आनीक शिकपा मेळटा आनीक तेन्ना एक बारीक जीव जंतू सुद्दां आपल्याले जिवन हे इकोसिस्टम सांबाळपा खातीर कशी व्यापाक लायता हे सगले पोवन आमी सुद्दां मनशांनी हे जग सुंदर दवरपाक किंवां जी ऍनवायरलमेंटल सांबाळ्ळी जाल्यार आमची नॅक्स्ट मुखाल्ले पिळगेक कितली बरी गजाल आसा हे सगळे ट्रेकींगातल्यान आमकां शिकपाक मेळटा आनी हे ट्रेकींग करता करता ह्या गोष्टी शिकता शिकता म्हजे भितर खुबशे बरे बदल जाल्ले आसात